आतां तुमची फार्मासी आसा म्हणले सो तुमची फार्मासी आसा म्हणटगीर तूं आतां फार्मासिस्ट कोर्स करता म्हणटगीर तूं केन्ना वयता तुज्या आई बाबाक हेल्प करपाक जाल्यार थंयसर कसले कसले डिफीकल्टी येतात पयलीं सांगून आमी फार्मसी कोर्स करून थंय हॅल्प करतां हांव आई बाबाक वचून डिफीकल्टीज तशीं खूब आसतात पयलीं म्हटल्यार थोडे लोक येतात आमच्या फार्मसींत ती अशिक्षित आसता आनी तांकां आपल्या स्वताक कितें कितें जातात तें सारकें एक्सप्लेन करूंक जायना आनी ती मेडिसना मागपाक सोदतात सो आमकां ते अंडस्टेंड करपाक अशें खूब डिफिक्लट जाता मागीर थोडे लोक डॉक्टरा डॉक्टर जें कितें प्रिसक्रिप्शन बरोवन दिता ते आमकां डिफीकल्ट जाता अंडस्टेंड करूंक तशेंच लोकांक आपल्यांक कितें कितें जाता तें स्वताक सांगपाक ते जायना तांच्या कडसून सो तें आमी केन्ना डॉक्टराक फोन करून विचारून ते वखद आमी तांकां दितात अशें ना की सगळें जे कितेंं डॉक्टर्स बरोवन दितात तें आमच्या फार्मसींत मेळटा सो आमकां केन्ना केन्ना ते दुसऱ्या फार्मसींतल्यान हाडून आमच्या कस्टमरांक दिवचें पडटा कस्टमरांक त्रास दिवच्या परस आमीच स्वताक तो त्रास घेतात सगळे कंपनीचें मेडिसन सुद्दां आमचे कडेन ना सो दुसऱ्या कंपनीक विचारून ना जाल्यार दुसऱ्या फार्मसीक फोन करून विचारून ते आमी हाडून आमच्या कस्टमरा कडेन दितात

चडश्या फावटीं लोकांक अशें सुद्दां त्रास जाता की जे लोक बेडरिडन आसतात आनी तांकां मेडिसन अशें ओल्ड एज होमान बी आमी तांकां सगळें मेडिसन एकुचदां व्हरपाक जायना सो आमी ती थ्रू फोनांतल्यान तांचे घेवन आमी वचून होम डिलीवरी करतात आनी अशें करून आमी आमच्या कस्टमराक सेव करता आनी आमचे गिरायकूय तशेंच उरता